तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ बाबति ॿुधाईंदा हा मुंहिंजो जनम उणिवीह सौ अठहअठ में सूमरु जे ॾींहुं थिओ आहे मुंहिंजो जनम अहमदाबाद शहर में थिओ आहे मां पोइ अहमदाबाद शहर में पंजवीह साल रही आहियां मुंहिजो जनम उणिवीह सौ अठहअठ जे सूमरु जे ॾींहुं थिओ हो ऐं मुंहिंजो बचपन ॾाढो सुठे नमूने गुजरियो हो ऐं असां सभु पाण में भाउ भेण अठ भाउ भेण हूंदा हुआसीं असां ॾाढो कुटुम्ब में खिली करे रिली मिली रहंदा हुआसीं असां वॾे परिवार में रहंदा हुआसीं जीअं त उनमें असांजा काका काकियूं चाचा चाचियूं मामा सभु हुते आसे पासे में रहंदा हुआ ॾाढे वॾे परिवार में ॾाढियूं रांदियूं खेॾंदा हुआसीं ॾाढो सुठे नमूने ऐं पंहिंजी जिंदगी बतर कंदा हुआसीं असांजा खेल कूद ॾाढा अनोखा हूंदा हुआ असां जीअं जीअं वॾा थिआसीं तीअं तीअं असां ऐं वधीक ख़ुशि थिअण लॻासीं ऐं असां हा बचपन खां वठी पढ़ाईअ जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हुओ ओ प्ले हॉउस खां वठी असां कॉलेज ताईं ॾाढी पढ़ाईअ जो इन्जॉय कयोसीं हीअ असां पंजे साले जी उमिरि खां वठी ज पढ़ाई खेल कूद ऐं हिननि सभिनी में भाग वठंदा हुआसीं असांखे रांदियुनि जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हो असां सभु गॾजी करे ॾाढी रांदियूं खेॾंदा हुआसीं असांजो बचपन कीअं बितजी वियो असांखे ख़बर ई न पई असां अॼ बि हुन बचपन खे यादि करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं असांजो परिवार ॾाढो वॾो ऐं सुठो हूंदो हो असांजे परिवार जो ॾाढो नालो हूंदो हो हीअं त ऐं असां भाउ भेण पाण में ॾाढो प्रेम हूंदो हो असां अठ ई भाउ भेण पाण में ऐं गॾजी करे रांदियूं खेॾंदा हुआसीं ऐं खिल मस्ती बि ॾाढी कंदा हुआसीं अस मुंहिंजी शादी जूनागढ़ शहर में थी त पंजवीह साल जी उमिरि में जॾहिं मुंहिंजी सगाई थी तॾहिं असां ॾाढा ख़ुशि हुआसीं असांखे जूनागढ़ शहर ॾाढो पसंदि आहे ऐं उणिवीह सौ उणिवीह सौ चोरानवे में मुंहिंजी शादी थी हुई ऐं असांखे ॿ ॿार आहिनि असां बि पंहिरीं बि असां माइटनि में बि ॾाढा ख़ुशि हूंदा हुआसीं असां हिते बि ॾाढा ख़ुशि आहियूं ऐं असांजा ॿार बि ॾाढा सुठा आहिनि असांखे सॼो गुरू परिवार बि ॾाढो सुठो मिलयल आहे असां सभु पंहिंजे गुरूअ खे ॾाढो मञीदा आहियूं असांखे माइटनि में बि उहो ई गुरू मिलियो हुओ ऐं सावरनि में बि उहेई गुरू मिलियो आहे असां पंहिंजे गुरूअ सां ॾाढा ख़ुशि आहियूं असांजा गुरू हमेशह असां ते इलाही आशीर्वादु कंदा आहिनि असां चालीह ॾींहं सावण वारे महीने में जीअं चालीह चालू थींदो आहे तीअं खां वठी असां झूलेलाल जो चालीहो बि ॾाहींदा आहियूं असां चालीह जी बि ॾाढी सुठी नमूने पूजा कंदा आहियूं ऐं असांजे गुरूअ जन जा वचन असां सभु ॾाढा सुठे नमूने बराईंदा आहियूं असांजे घर में ॿार बि ॾाढो सुठे नमूने पंहिंजे गुरूअन खे मञीदा आहिनि असां मुंहिंजे ॿारनि जी हाणे शादी थी वई आहे मूंखे हिक पोटो बि आहे ऐं हिक डोएटो बि आहे हुए बि ॾाढा ख़ुशि आहिनि ऐं असांजो सॼो परिवार ॾाढो प्रेम वारो परिवार आहे असां बि सभु ॻाल्हि में ख़ुशि आहियूं असां हीअंर जूनागढ़ शहर में ई अञा रहंदा आहियूं पर असांजो मन हमेशह ॿाहिरि वञण ते थींदो आहे असां ॾाढो पंहिंजी जिंदगीअ में घुमया फिरया आहियूं ॾाढा ख़ुशि रहिया आहियूं असांजो बचपन बि ॾाढो सुठे वियो हुओ असांजी जवानी बि ॾाढे सुठे नमूने सां थी गुजरी ऐं हाणे असां हिन उमिरि में पोहता आहियूं पर असांजो ॾाढी सुठे नमूने सां भगवान जी दया सां पंहिंजे हलंदी हलया आहियूं ऐं अॻिते बि असां पंहिजे भगवान जी दया सां अॻिते सुठे नमूने हलंदासीं असां पंहिंजी सिंधीयत खे बचायण लाइ ॾाढी तन मन सां शेवा कंदासीं ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे असां हमेशह यादगार रखण लाइ असां हमेशह सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं सिंधीयुनि जा सभु तहिवार सुठे नमूने मल्हाईंदासीं ऐं पंहिंजी सिंधीयत खे क़ाइम रखंदासीं असांजो ईष्ट झूलेलाल भगवान जी आशीर्वाद हमेशह असांजे मथां आहे ऐं असां हमेशह हुणनि जा गुण गीत गाईंदा रहंदासीं अॼ बि असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ ई सभु सुठे नमूने करे रहिया आहियूं ऐं असांजी झूलेलाल भगवानु खे इहेई प्रार्थना आहे त असांजी सिंधी ॿोलीअ खे हमेशह क़ायम रखनि ऐं सुठे नमूने बचाये रखनि जय झूलेलाल